देखियौक हम खेती बाड़ीसऽ जुड़ल लोक छी आर लोकके दिक्कत अपनो एकटा ट्रैक्टर रखने छी आ जेकरा लेल अपनो खेती भए जाइए आ जौं केओ अगल बगलके पड़ोसी अछि तऽ ओकरो असुबिधा होइ छै तऽ हुनको समय पर खेती कए दै छियै आ केओ बड्ड बीमार पड़ल तऽ हुनका मददके लेल आवश्यक होइ छै जे नहि हिनका जरूरी छै किछु ने किछु पाइयो सँ हुनका मदद कए दै छियै जे सऽ समय पर ओ लौटा दै छथिन आ फसल कटलाक बाद हमरा जे छै दए दै छथिन आर हमर सभके जे छै आ हमरा सब खेती बाड़ी सए जुड़ल लोक छी घर ककरो बरसामे गिर जाइ छै तऽ चलहो ओहिमे बाँस बगीचा सेहो यए तऽ केओ माङै लए आयल तऽ एकटा दुट्टा दऽ दै छियैनि हुनका आर क्षेत्रमे तऽ गरीबी ब्याप्त छेबे करै तऽ समस्या तऽ अनेक प्रकारके आबै छै एकरा की हमरा सब जे छै अपन जथा सम्भब प्रयास कए कऽ ओकरा ओमिट करै छियै आ किछु ने किछु आ हमर गामक गाँवमे महादेब छै पूजा सेहो होइए लोकसब जे छै गङ्गा जल लऽ के सेहो आबै छथिन आ पूजा पाठ आ रविवार छियै काल्हि सोम छै आइ एतनामे जे छै सब पूजा पाठ महादेबके बहुत लोक एतए आबै छै गाँव गाँवके अगल बगलक लोक असुबिधा ककरो नहि हइ छै जहाँ तक जे मदद होइ छै से करै छी तेकर बाद तऽ पिछड़ल क्षेत्रमे तऽ हमरा सब छेबे करी